میں نے اب تک جتنے بھی سوز دیکھے سوک ٹائم سب سے اچھا سوز مجھے لگا بیسیکلی اس سوز میں بزنس کے آئیڈیاز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور میرا ماننا ہے کہ بزنس سے اچھا کوئی بھی دھندہ نہیں ہوتا بس بزنس خود کا ہونا چاہیے سوک ٹائم میں بزنس کو کیسے انکریز کرنا ہیں بزنس میں کس کارن لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس کارن پرافٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پرافٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جڑ سے ساک ٹائم میں سمجھایا جاتا ہے جب تک آپ بزنس کو گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے تو آپ کا کسی بھی بزنس میں قدم دھرنا ہانیکارک لوس لوس کے قریب لے لے جا جا سکتا ہے اسی لیے میری صلاح یہ رہتی ہے ہمیشہ کہ کسی بھی بزنس میں اپنا قدم دھریں تو سب سے پہلے بزنس کے بارے میں جانکاری لیں بزنس کو کیسے بڑھانا ہے اس کے بارے میں پڑھے اور بزنس کو کس ایڑیا میں کرنا ہیں یہ پڑھیں بزنس کو سب سے زیادہ بڑھاوا ملتا ہے ایریا پہ اگر آپ اچھے ایریا پہ اپنا بزنس کا اسٹارٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی بزنس کو بڑا بنانے میں زیادہ سمے نہیں لگے گا اور اگر آپ کسی اندرونی علاقہ میں اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کرتے ہیں اور آپ کا خود کا بزنس ہے تو ہاں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آپ کے بزنس میں انکریزمنٹ بڑھ سکتی ہے